जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमै ना हमग्राफोर हानजाफोर दं जेरै बर'फोर मुस्लिमफोर राभाफोर नेपालि राजबंसि उरां सान्थालि आरो नाखौ आलादा आलादा रोखोमैबो हमनो हानाय जायो खायफा नाखौ जेखायजों हमो खायफा नाखौ जेजोंबो हमो खायफा सान्द्रिजों हमो खायफा आथिंजों गाग्रोमनानै नाखौ हमो आरो बेबायदिनो गोबां धरनै नाफोरखौ हमनो हायो आरो जोङो मोनसे रायजोआव आंनि दुखुनि समाव एबा बिसोरनि दुखुनि समाव जोङो हेफाजाब होलायनानै एबा बिसोरनि अलखद समाव नांगौ समाव हेफाजाब सहाय होलायनानै रांजोंल' नङा बेबायदिनो बानजायनायजों सहाय होलायनायजों हेफाजाब होलायनानै जोङो ज'यै रंजा खुसियै मिलाय लायनानै थायो